बड़ा सारा नुकसान होआ दा साढ़े बच्चेआं दा ठीक ऐ मता फोन चलान दी बजह् कन्नै मता टीवी दिक्खने दी बजह् कन्नै उंदे बिच्चों बड़ी सारी चीजां में थोआनू दस्सां ते जियां दिक्खो अज दी डेट च बच्चे टीवी दिक्खदे न कार्टून दिक्खदे ठीक ऐ और गल्ल करांऽ ओह्दी बजह् कन्नै उंदी पढ़ाई दा नुकसान होआ दा ते पढ़ाई दा नुकसान होआ दा ओह्दे कन्नो कन्न दिक्खो बच्चे इक ध्यान देने दी बजह् कन्नै बच्चे फिर गल्लां सुनदे निं मां प्यो दी गल्ल वी नेईं सुनदे न ओह्दे नै बच्चे चिक्खड़ होई जंदे गल्ल निं सुननी पढ़ाई निं करनी फिर मार पौंदी ओह् झल्लड़ होई जंदे बच्चे ठीक ऐ और फोन दी में गल्ल करां अज बड़ी सारी ऐसी चीजां न फोन दी बजह कन्नै बच्चें गी फेस होआ दियां ठीक ऐ ते उंदे बिच एह्बी आंदा कि दिक्खो बच्चे मता फोन चलाने कन्नै स्ट्रैस च आई जंदे टेंशन होन लग्गी पौंदी कमजोर होई जन्दे रातीं रातीं फोन पर लग्गी रौहंदे कोई फायदा निं ओह्दा बस अपनी शरीरै दी बरबादी अपनी सेह्त दी बरबादी ठीक ऐ गल्ल करांऽ थुआढ़े कन्नै एह् जेह्ड़ी चीजां न इंदे पर कंट्रोल करना पौना सानूं क्युंकि अगर एह् चीजां नेईं होइयां ते साढ़े आने आह्ला जेह्ड़ा यूथ ऐ जेह्ड़ा साढ़ा आने आह्ला भविश्य ऐ एह् बरबाद होई जाना बरबाद कियां होई जाना बच्चे दा ध्यान रौह्ना गै फोने च फोने च गै रेहा ध्यान ते उनै अग्गें केह् पढ़ाई करनी केह् अग्गें अपने भविश्य दे बारे च सोचना उनैं